असांजे भारत जी इहा हिस्ट्री आहे असांजे भारत देश खे चङे समय लाइ मुगलनि ऐं अंग्रेज़नि राज कयो हुयो उणिवीह सौ सतेतालीह में असांजो भारत देश आज़ादु थिओ हिन अज़ादीअ जी लड़ाईअ में जाम माण्हुनि हिन मेंं महिनत कई होई जीअं की महात्मा गांधी जवाहर लाल नेहरु रानी लक्ष्मी बाई भगत सिंह सुभाषचंद्र बोस ऐं जाम बिया बि महान माण्हू हुया जंहिं असांजी अज़ादीअ में असांजी मदद कई हुई पर असांजो भारत देश जीअं जीअं समय अॻ्यां वधो ऊअं ऊअं हर हिक फील्ड में तरक़ी कई जीअं की हवाई जहाजनि में ॻाडियुनि में रस्तनि में ऐं हेड़ियूं जाम ॻाल्हियूं आहिनि जंहिंमें असांजे भारत देश तरक़ी कई ऐं असांखे भारत देश हाणे हिकु जाम सुठे उहिदे ते पहुतो आहे